हमरा सबके मिथिलामे एकटा ई छै जे कोनो लड़का होइ चाहे कोनो लड़की होइ आओर दोसरो होइ अपना भाइ बहिनके नजरिसँ देखल जाइ छै आओर ओकरो सबके गलत नजरिमे लोक नहि देखै छै मिथिलामे छै फेर सब एक रङ्गके नहि छै केओ छै जे ओइमे पढ़ियो पढ़ाइके बहुत महत्व छै हमरा सबके मिथिला मे मगर माय बाप तऽ ई छै लोकके कर्तव्य करे छै ओ बच्चा अहिमे कते बनयवला रहै छै पढ़ि लै छै कते नहि पढ़ै छै हमरा सबके मिथिलाके अन्दर तऽ बेसी सरकारी इसकुल पहिले छलैये आब ने एगो दूगो आब विशेष खुलि गेलै प्राइवेट तऽ लोक बच्चा सबके लोग प्राइवेटोमे डालि रहल अइ पढ़ाइके मिथिलाके अन्दर बहुत सहयोग छै मगर बच्चा सब अइ बातके नहि बूझै छै कतेक छै आइ काल्हिके बच्चा छथि जे छोटो उमरमे कतेक दारू गाँजा भाँग पीबऽ लगै छै आओर कतेक छै पढ़ाइमे अपना विशेष ध्यान पढ़ाइमे दऽ रहल अइ मिथिलाके अन्दर पढ़ाइके बहुत विशेष मानल जाइ छै मिथिलामे बेटी चाहे बेटाके एक समान देखल जाइ छै आओर पढ़ायल जाइ छै मिथिलाके अन्दर गरीब आओर अमीर जे कोइ भी रहै छै ओ पढ़ाइमे बच्चा सबके नहि किछु तऽ जे जुड़े छै ओ पढ़ा रहल छै मगर बच्चा आइ काल्हिके युगके बच्चा छै पर ई बात नहि समझै छै जे मजबूरी की अइ कते बच्चा पढ़ै छै कते बच्चा ओहिमे भाँग पिये लागल गाँजा पिये लागल आओर माय बापके ने बात मानै छै मिथिलाके अन्दर तऽ बुझले अइ जे अपनासँ नमहरके की सम्मान कयल जाइ छै इज्जत कयल जाइ छै सासु ससुर भेल ओकरो लोग पुतोहू इज्जत करै छै माता पिता समझै छै आओर दोसरोके भाय बहिन समझलक दऽर दियादनी समझलक ओकरा लोक इज्जत करै छै सम्मान करै छै दोसरोके सऽरके समाजके सबके आदर केलक आओर सबके इज्जत केलक जे अपना समाजमे सबके इज्जत बढ़ै आओर नैहरा आओर अपना जे लोकके कहल जाइ छै मिथिलामे ओ केहन कुलके लड़की छलै केहन परिवारके लड़की छलैसँ इज्जत लोकके कयल जाइ छै इज्जत केलेसँ बूझाइ छै जे हँ ई केहन परिवारके छलैए आओर केहन परिवारके नहि केहन मूर्खों रहै छै ओहो इज्जतसँ बात करै छै आओर केहन पढ़लो लिखलो रहै छै ओकरा पास एक रतीके संस्कार नहि रहै छै जे अपनासँ नमहरसँ केना इज्जत कयल जाइ छै केना बाजल जाइ छै आइ काल्हिके युग जमाना बहुत खराब भऽ रहल छै युग जमानाके अनुसार तऽ बुझलैये माय बाप कर्तव्य करै छै ओहिमे बाल बच्चा कतेक पढ़ि लै छै निकैल जाइ छै आओर कते खर्चो केलाके बाद नहि पढ़ै छै